एल पी जी उपयोग करैके लेल घरमे जे खाना बनेबै तऽ सबसँ पहिने एलपियोजी बेबस्था छै आओर लकड़िओके चुल्हा छै जँ एलपिएजीपर खाना बनेनाइ छै तऽ एलपीजीके चालू करैसँ पहिने हमरा ई देखैके छै जे हमर बिजली कोन स्थितिमे छै आओर हमर रोशनी जे छै अगर बिजली नहि छै तऽ रोशनीके जे बेबस्था छै यानीकि डिबिया प्राचीन भाषामे डिबिया कहल जाइत रहै जे आइ डिबिए कहिऔ जे डिबिया छै तऽ कोना छै या आनो कोनो विद्युत यान्त्रिक यन्त्र छै तऽ ओ कोन स्थितिमे छै यदि ओ जलनशीलमे छै तऽ तखन ओहि स्थितिमे गैसके ऑन नहि कएल जाए आओर गैस यदि ऑन करैके छै तऽ ओहि सबके बन्द कऽ कऽ मोबाइल या टॉर्चके उपयोग कऽ कऽ रोशनीके इन्तजाम कऽ कऽ आओर खाना बनेबाक चाही